आप मिस्टर अनुराग बात कर रहे हैं अनुराग मैं आपका मैनेजर बात कर रहा हूँ अनुराग आपके जो प्रोग्रेस चल रही हैं वह कैसी क्या चल रही आप मुझे बता सकते हैं क्या तो आपका वर्क के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं किस टाइप का जैसे आपका लास्ट इयर प्रोग्राम चल रहा था वह एक ऐप्लीकेशन को बनाने के लिए चल रहा है तो उसके लिए आपकी टीम क्या काम कर रही है बताएँगे मुझे तो गेमिंग सॉफ्टेयर है ना वह तो तो किस टाइप से आप कुछ उसमें नया कुछ ऐड करना चाहते हो क्या तो क्या आप कस्टमर के अकॉर्डिंग कर रहे हो कस्टमर के अकॉर्डिंग कर रहे हो क्या तो कस्टमर ने कुछ डिटेल दी होगी कोई डिज़ाइन दी होगी कुछ रिक्वायरमेंट है ना यह

क्या कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है क्या अनुराग है तो किसका क्या रिक्वायरमेंट है कुछ आपको बताया क्या उन्होंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं अनुराग आप मुझे इसकी पी पी टी भेज देना वह कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बाकी काम चल रहा है आपका ठीक ठाक है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच रहे हो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है तो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अभी गोल सेट नहीं किया क्या आपने कोई तो अभी कोई भी गोल नहीं किया आपने रेडी चलिए कोई बात नहीं ठीक है अनुराग बाकी काम पर आप फोकस कीजिए जल्दी काम कंप्लीट कीजिए ओके ठीक है ओके ठीक